नमस्ते और बताइए सर क्या हाल है तो चाट तो आप खा कर गए थे हमारे यहाँ चाट दिया भी था आपको पैक करके क्या खाए नहीं क्या उसको अच्छा नहीं भैया जी हमारे यहाँ तो डेली चाट बढ़िया हीं बनता है और चाट देखते हो हमारे दुकान पर कितनी भीड़ होती है अरे हमारे यहाँ जो भी है न फुलकी जैसे बनती है तो उसमें इमली का ही पानी डालते हैं हमलोग ये नहीं है कि वो केमिकल वगैरह नहीं डालते हैं आप तो खाए भी हैं ले भी गए हैं और एक बात और बता दें आपको हमारे यहाँ शादी विवाह तिलक ये बड्डे वगैरह में भी हमारे यहाँ बुक होता है ये चाट की दुकान जो जाती है हमारी अगर इसका हाँ बरगर भी ठीक है ठीक है बरगर भी बनता है पिज्जा भी बनता है चाउमीन भी बनता है डोसा भी बनता है हमारे यहाँ ठीक है तो जो भी चलिए ठीक है आप आके खाइएगा और आप खुद बताएंगे की कैसा है आपके बगल में हमारा गया था चाट की दुकान आपके गाँव में शायद उसमें आप खाए होंगे अच्छा आप थे नहीं लग रहा है हें आपके घर के बच्चे ओच्चे तो गए होंगे आप पता करिएगा उनसे की चाट कैसा बना था लग रहा है की आपको अपने ऊपर ही भरोसा है दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है चलिए ठीक है आपको मैं खुद स्वयं खिलवाऊँगा इसके बाद आप बताइएगा कैसा जायका है उसका मेरा चाट बहुत अच्छा बनता है अगल बगल में दुकाने हैं मगर कोई नहीं जाता है देखते हैं ना हमारी दुकान पर कितनी भीड़ होती है तो हम शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे यहाँ कोई बासी वगैरह चीज नहीं जाता है ठीक है ठीक है मेरा जबसे दुकान खुली है तबसे कस्टमर घटे नहीं है भैया जी बढ़ रहे हैं हाँ वो तो है ये तो कहावत है गाँव में लेकिन ऐसे पर हम बहुत खरे उतरे हैं ठीक है तो आप चाट से हमारे संतुष्ट हो जाएंगे आप आइएगा पै कल आइएगा कल आइएगा भैया नमस्ते